ہیلو جی وعلیکم السّلام جی آپ لٹل نوٹی اسکول سے ٹیچر بات کر رہی ہیں آرزو میم جی اہتشام جی مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میرے گھر میں کوئی فنکشن ہے شادی ہے تو اس کے لیے مجھے لکھنؤ جانا پڑ رہا ہے تو میرے دو بچے ہیں آپ کے کلاس میں پڑھتے ہیں ففتھ کلاس میں تو مجھے پندرہ دن کی مجھے چھٹی چاہیے تھی ثمر اور ساحل ہیں ففتھ کلاس میں ہیں جی جی ارجنٹ ارجنٹ بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ گھر پہ کوئی ہے نہیں اور میں صرف بچوں کو لے کے رہتی ہوں تو میں ان کو چھوڑ کے جا نہیں سکتی اکیلی اس لیے مجھے جانا پڑ رہا ہے جی جی جی جی جی جی یہ تو مسٔلہ جو ہے جی جی صحیح کہہ رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ میں آتے ہی جو بھی چھٹا ہوا ان کا کام ہوگا یا جو بھی ہوگا میں کور کرا لوں گی ٹیوشن لگوا لوں گی اور جی میں خود بھی پڑھاتی ہوں ویسے بچوں کو گھر پہ اور میں کور کرا سکتی ہوں انہیں پڑھا سکتی ہوں جی جی چھٹا ہوا جو بھی کام ہوگا جی جی جی آپ کی بات تو صحیح ہے اور اگر جو میں کرا نہ پاؤں تو آپ انتظام بھی کروا دیجیے گا کسی بچوں کی کاپی وغیرہ اگر آپ دلوا سکیں

اوکے اللہ حافظ